हैलो हैलो आं ते इत्थें बड़ियां सारियां जगह घुम्मनै आह्लियां न ते तुस सुकराला माता जाई सकने घुम्मनै ई होर ओह् बिलावर दा थोह्ड़ी पंज छे किलोमीटर दूर ऐ ते बिलावर इत्थें मंदर ऐ शिव जी दा ते उद्धर बी जाई सकने तुस घुम्मनै ई ते इत्थें बाला सुंदरी माता दा मंदर ऐ दिक्खने आह्ला ओह्बी बड़ा सोह्ना ऐ दो तीन किलोमीटर दा सफर ऐ ते ओह् चढ़ाई चढ़नी पौनी ऐ पैदल चलना पौना ते अटल सेतू ब्रिज ऐ ओह्बी दिकखनै ई जाई सकने तुस ओह् बसोह्ली आह्ली साईड ऐ ते ते होर बी बड़ियां सारियां जगह न इत्थें घुम्मनै आह्लियां ते इत्थें जसरोटै जाई सकने तुस ओह्बी इत्थें पिकनिक स्पॉट ऐ बड़ा सोह्ना ते इत्थें मानसर इक्क झील बी ऐ दिक्खनै आह्ली ते सरूईंसर बी जाई सकने न तुस बड़िया अच्छियां जगह न ते तुस जेल्लै आह्गे ते मिगी फोन करी लैयो अं केह् ऐ